बारहवीं शताब्दीके अन्त तक भारतपर बहुत प्रकारके मतलब आक्रमण भेल रहै जेनाकि तुर्कके अफगानके बहुत प्रकारके आतङ्क रहै ओइपर मतलब हमला होइत रहै तऽ ओइ टाइमपर भारतपर आक्रमण मोहम्मद गोरी द्वारा भेल रहै मोहम्मद गोरी आक्रमण कयलकै तऽ पृथ्वीराज चौहानके सङ्गहि एगारह सए एकानबेमे हुनका साथ एगो युद्ध भेलै तऽ पहिलुक तराइनके युद्ध भेलै ओइमे मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहानसँ हारि गेलखिन ओकरा बाद फेर ओ निरन्तर प्रयासके बाद एक साल एक वर्षके बाद फेरसँ युद्ध करैलए अयलखिन तऽ एगारह सए बानबेमे फेरसँ ओ युद्ध कयलखिन तैपर पृथ्वीराज चौहान अइबेर हुनकासँ हारि गेलखिन आओर फेर मुहम्मद गोरी जीत गेलै मुहम्मद गोरी जीत तऽ गेलखिन ओकरा बाद ओ अपन अपन मतलब आफगानिस्तान चलि गेलखिन ओकरा बाद ओ अपन एगो दासके दिल्ली सल्तनत दिल्लीमे छोड़ि देलखिन तहनसँ दिल्ली सल्तनतके स्टार्टिंग भेलै आओर तहन कुतुबुद्दीन ऐबकके ओतय छोड़ि देलखिन ओ एगो दास रहथिन हुनकर तऽ जे दास रहथिन तऽ ओकरा बाद ओतऽ ओइपर अपना धीरे धीरे ओइपर ध्यान दैत दैत एक टाइमपर ओतऽ हुनकर शासन हुअ लगलै लेकिन ओ कखनो अपना आपके राजा नहि बुझलखिन बस ओतऽ शासन होइ छलै हुनकर फेर धीरे धीरे धीरे धीरे हुनकर फेर ओकरा बाद इल्तुतमिश अयलकै ओहो एगो दास रहै तब धीरे धीरे एनाही कए कऽ ओ दास प्रथा जब शुरू भऽ गेलै तै दुआरे ओतुक्का ओइटाइम के गुलाम वंश कहल जाइ छै पाँच गो वंश आयल रहै एगो रहै गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश आओर लोदी वंश तऽ अन्तिम रहथिन लोदी वंश ई जे पाँच गो वंश रहै ई दिल्ली सल्तनतके अन्तर्गत आबै छै जखन लोदी वंशके लास्ट रहथिन बहलोल लोदी ओ हुनका साथ फिर एगो पानीपतके प्रथम युद्ध पन्द्रह सए छब्बीसमे भेल रहै जाहिमे बाबर आओर बहलोल लोदीके युद्ध भेलै आओर ओइमे सँ बहलोल लोदी बाबरसँ हारि गेल रहथिन तहन ओ बाबर एकदम एकदम विजय भए गेलखिन तहनसँ फेर ओतऽ बाबरके हुकूमत चलऽ लगलै ओकरा बाद ओतऽ मुगल शासन शुरू भेलै ओकरा बाद मुगल शासन बहुत लम्बा समय तक चललै एनाही बहुत रूचि रुचिकर कहानी सब छै इतिहासमे मध्यकालीन भारतमे बेसी हमरा मध्यकालीन भारतमे बहुत नीक नीक कहानी सब छै तऽ ई सब बहुत नीक कहानी सब ओइमे देल छै जेना आओर सब कोनो खास याद नहि यऽ एखन एखन हमरा सबसँ नीक ई कहानी लगैयऽ पृथ्वीराज चौहानके कहानी पृथ्वीराज चौहान बहुत जादा योग्य लोक रहथिन बहुत नीक काजो कयने छथिन